फोटोग्राफीके क्षेत्रमे तकनीकीके बड्ड असर पड़ल छै किआकि पहले तकनीकी नहि छलै तऽ एक फोटोग्राफीके बनाबैमे बड्ड टाइम लगैत छलै फोटो घीँचू फेर हुनका रील बनाउ फिर दश दिन पन्द्रह दिन हुनकर प्रतीक्षा करु हुनकर बाद ही फोटो निकलैत छलै लेकिन तकनीकीके कारण अहाँ देखु आजके समयमे हम मोबाइलके दुआरा जे फोटो घीँचै छियै तऽ अभी घीँचै छियै तऽ तुरन्त हमरा नीक फोटो नजरि आबैत छै जेहन फोटो खिँचबाके चाहैत छियै ओहन फोटो हमरा मिल जाइत छै से सभ हमर तकनीकीके ही सुविधा छै कि आज हमरा किसी तरहके दिक्कत नहि होइत छै लेकिन पहिले इएह चीजके लिए हमरा बड्ड सोचैत छलै पड़ैत छलै कि आज फोटो घीँचेबै पता नहि केहन फोटो आयल छै केहन नहि आयल छै लेकिन आज फोटो घीँचैत छियै नीक रहैत छथिन तऽ हुनका हम रखैत छियै आ खराब रहैत छथिन तऽ हुनका हम डिलीट कर दै छियै से ई सभ हमर तकनीकीके सुविधा ही छै जे आज हमर साथ हर तरहके सुख सुविधा हम लोगोकेंँ फोटोग्राफीमे बदलाव होइत छै जो कि पहले नहि छलै तकनीकी सुविधाके कारण वीडियोग्राफी हो या कतहुँ रहैत छी हम लोग जङ्गलमे रहू कतहुँ रहू किसी चीजेके जरूरत नहि छै एकटा तऽ मोबाइल हमर रहैत छथिन तऽ हुनका हम छोटासँ मोबाइल पैकेटमे लऽ कऽ चलैत छिअनि आओर हमर काज हमर फोटोग्राफी बड्ड नीकसँ हो जाइत छै जँ हम कतहुँ रहैत छियै तऽ अपन फोटो देखैत छियै हमर परिवार बला या हमर परिवारके सदस्य कतहुँ रहैत छथिन तऽ ओ हमर फोटो देखिके खुश हो जाइत छथिन कि हमर फैमिली ओतऽ छै से तकनीकीके बदलाव बड़ नीक छै